आङो आंनि नखरनि मानसिफोरनि बादै एबा बिसिनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानो जे आंनि बिमा बिफा आरो फंबाय बिबौ बिबै बिमायं बिसोरो बिरात आंखौ हेफाजाब होयो आरो नांगौ समाव मोनजोबो आं गासिखौबो मा बियो बेखौनो होजोबो आंनि फरायनायनिफ्राय लानानै आंनि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय गासिबो आंनो नांगौ खिनिखौ होजोबो मालाबाबो आंनो हानाय नङा होनो हानाय नङा बिदि होनफेरा आरो जोंनि बिमा बिफाया बिरात हेफाजाब होयो गासिबो खामानियाव आंनि फरायनाय आंखौ बिराथ साफर्थ खालामो आरो नांगौ खिनिखौ आं मोनजोबो बेनि थाखाय आङो मोजाङै मोजां फरायलांनो नाजायो आंनि नखरनि मानसिफोरा गावजों गावबो बिरात मदद होलायो हाबा हुखा माबाफोर खामानि एबा रां फोरनि नांगौ जानायफ्राव हरलाय लायो मालाबाबो गैया हरनो हाया बिदि होनफेरा हेफाजाब होलायलायो नांगौआव आरो आंनि लोगोफोरनि सोमोन्दै आं बेखौनो होननो सानो जे आं उन्दैनिफ्राइ देरजासिम दासिम बिराथ मोजां मोजां लोगो मोनबोदों आरो बिसोरो बिरात मदद होयो हेफाजाब होयो आंनि दुखु सुखु गासैबो आव मदद होयो आरो नांगौ समाव मालाबाबो हाया एबा खालामनो हाया बिदि होनफेरा बिराथ हेफाजाब होयो आंनि लोगोफोरा ओंखायनो आङो आंनि लोगोफोर आरो आंनि नख'रनि मानसिफोरनि बादै बिराथ मोजां मोनो